एक नवजात शिशु के पहले वर्ष के दौरान किए जाने वाले संस्कार बहुत सारे होते हैं पहले छः दिनों में शिशु के छः जन्म के छः दिनों में उसको दिया दिखाया जाता है उसके बाद उसका नामकरण होता है जिसमें उसका नाम रखा जाता है और खाना पीना होता है नाच गाना होता है और और बहुत सारे ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं उसके बाद उसका मुंडन होता है जिसमें उसके बालों को पूरी तरह से काटा जाता है और उसके बाद उसको छः महीने के बाद जब वह माँ का दूद छोड़ देता है उसके बाद उसे खाना खिलाया जाता है तो वह भी एक रस्म के रूप में या संस्कार के रूप में होता है तो यही सब और भी विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं शिशु के जन्म लेने के बाद उत्सव मनाया जाता है और यही सब उसके जन्म के बाद होता है